हाँ मेरी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो मेरी खुद के घर की है जैसे कि मैं पहले बहुत ही गरीब परिवार मैं का हिस्सा हूँ जहाँ पे हम लोग की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी अच्छा घर नहीं था और बच्चों के लिए भी अच्छी सुविधा नहीं हो पाती थी लेकिन जब हम लोग की स्थिति थोड़ी सुधरती गई मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख पाएंगे और एक अच्छा भविष्य उनका हो पाएगा लेकिन जब मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं और हमारा अच्छा घर हो गया है हमारे पास गाड़ीयाँ भी हैं और इसी ही प्रकार हमारा एक जो है बहुत बड़ी दुकान है जो कि भारत भारत मार्ट के नाम से है और इसी प्रकार एक अच्छा सा सफल हमारा व्यवसाय जो है स्थापित हो गया है जिससे हमारे मेरा भी और मेरे बच्चों का भी भविष्य बन गया है और मेरे बच्चे का बच्चे का भी भविष्य बन गया है और ये व्यवसाय हमारा पारिवारिक व्यवसाय जो की बहुत ही अच्छा चल रहा है और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर चुकी है